अगर अस सारे वलर्ड दी गल्ल करचै ते साढ़ा वलर्ड जेह्का ए च विश्व जेह्का ऐ ओह् बड़ा गै इवाल्व होई दा तुस अलग अलग चेंज जेह्के ऐ दिक्खी सकने सारे वलर्ड उप्पर किश तुस लोकल लेवल पर दिक्खी सकने किश जेह्के चेंजां हैन तुस ओह् स्टेट लेवल पर दिक्खी सकने किश नैशनल ते किश इंटरनेशनल लेवल पर चेंज तुस आराम कन्नै स्पाट करी सकने पर उ'नें चेंज बी जेह्के हैन ओह् दो तरीकै दे हैन इक जेह्की हैन ओह् पाजिटव चेंज इक नेगैटिव अगर अस पाजिटव चेंजें दी गल्ल करचै जि'यां अस चुक्की लैह्चै इक नालेज टापिक गी ते साढ़ी टैक्नोलाजी जेह्की ऐ ओह् बड़ी गै अग्गें बधी गेदी जि'यां तुस घर बेहियै अपने फोन दा यूज करियै अस जेह्के हैन कुतै बी मैसेज करी सकने न कुसै गी बी दिक्खी सकने वीडियो काल दे थ्रू कन्नै गै कन्नै कुसै गी बी पैसे ट्रांसफर करी सकने किश बी मंगाई सकने किश बी भेजी सकने ते एह् जेह्की ऐ सभनें कशा शैल गल्ल ऐ एह् टैक्नोलाजी जेह्की ऐ साढ़ी बड़ी हैल्पफुल ऐ कन्नै गै कन्नै होर बी जेह्के चेंज जिसी तुस दिक्खी सकने जि'यां अजकल नमीं नमीं कार स्कूटी बाईक जेह्कियां हैन ओह् चला दियां न एह्बी साढ़ा कम्म जेह्का ऐ ओह् बहुत गै आसान करदियां साढ़ा टाइम सेव करांदियां ते एह्बी अस आक्खी सकने कि टेक्नोलाजी दी हैल्प कन्नै अस एह् कम्म करी सकने कन्नै गै कन्नै बड़े गै नेगैटिव चेंज आवै दी जियां तुस दिक्खी सकने अस जेह्के लोक हैन ओह् बहुत जेह्के होंदे उ'नें बड़ा गै जैदा कट्टा ने जिसी अस डिफरेस्टेशन आखने होन्ने जेह्दे कन्नै बड़ी गै प्राब्लमां आवै दियां ग्लोबल वार्मिंग प्राब्लम होई जियां तुस आक्खी सकने वाटर प्लूशन होई गेआ एयर प्लूशन होई गेआ एह् सारियां जेह्कियां न एह् नैगेटिव प्राब्लमां न जेह्ड़े अस फेस करा ने तां करियै अस आक्खी सकने आं कि साढ़ा बलर्ड च चेंज ते होआ दा पर चेंज बी इक पाजिटव बे कन्नै इक नैगेटिव चेंज कन्नै तां करियै असें इ'यै नेहा रस्ता चुनना चाहिदा जेह्दे कन्नै अस पाजिटव चेंज ते आह्नचै पर नैगेटिव चेंज बिच बी प्राब्लम नेईं ऐ